मां राजस्थान में रहंदी आहियां ऐं राजस्थान सभिनी खां सुठो शहर आहे मुंहिंजे हिसाब सां छोकी हिते घुमण जी ॾाढी सुठी जॻह आहे जंहिंजो नालो पुष्कर आहे पुष्कर में तमामु सुठा कपिड़ा लटा मिलंदा आहिनि ऐं तमामु सुठो ज्वैलरी मिलंदी आहे जीअं त असांजे अजमेर में केर बि घुमण ईंदो आहे त सभिनी खां पहिरीं पुष्कर जो नालो ईंदो आहे पुष्कर में मंदर बि आहिनि ऐं सभिनि खां प्रचलित मंदरु ब्रह्मा जी जो मंदरु आहे जेको पूरी दुनिया में हिकिड़ो ही आहे माण्हू परियां परियां खां ब्रह्मा जी जे मंदर खे ॾिसण लाइ ईंदा आहिनि ऐं हू ॾाढो प्राचीन ऐं सुठो मंदरु आहे जेको पुष्कर में आहे ऐं पुष्कर में नंढा नंढा बि घणा मंदर आहिनि ऐं पुष्कर कुंड सभिनी खां सुठो मंदरु आहे हुते हर धर्म जो हिकु कुंड आहे सभिनी खां सुठो कुंड मूंखे झूलेलाल कुंड लॻंदो आहे छोकी मूंखे हू कुंड दिलि सां वणंदो आहे छोकी हुते असांजा झूलेलाल विराजमान आहिनि ऐं सभु कुंड जी सुंदरता ऐं राति जे वक़्ति वधी वेंदी आहे सभई माण्हू राति जो नज़ारो ॾिसण लाइ ऐं पुष्कर खे ॾिसण लाइ वेंदा आहिनि ऐं जेको पूरे देश में हिकिड़ो ई आहे हू ब्रह्मा जी जो मंदरु आहे जंहिंखे माण्हू परियां परियां खां ॾिसण ईंदा आहिनि उहो बि राति में घणो ई सुठो लॻंदो आहे हाणे ॻाल्हि कयूं था बाज़ारि जी

मंदर जी ॿाहिरि घणेई तरहा की जूं दुकानू आहिनि जीअं ते हथनि जी कलाकारीअ वारो सुठो सुठो सामानु मिलंदो आहे ऐं सही दाम में मिली वेंदो आहे त मां सभिनी खे इहो ई चवणु चाहियां अगरि राजस्थान में घुमण अचो त पुष्कर में ज़रूरु अचिजो पुष्कर हथनि जी कलाकारी ऐं सांस्कृति धर्म सभु ई थो ॿुधाए